اتر پردیش میں ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جیسے کہ فائیو جی لانچ ہوا ہے تھری ڈی پینٹنگ لانچ ہوئی ہے اور ایسی دیگر چیزیں لانچ ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں اس کے لیے حکومت کو کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ سب چیزیں بآسانی میسر ہو سکیں اور اس سے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوں گی جب ان کے پاس آسانی سے پہنچے گا تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اس کو استعمال میں لائیں گے جب چیزیں آسانی سے ملنے لگیں گی اب ابھی ایسا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو فائیو جی کے جو فائیو جی ہے وہ بہت سارے گاؤں میں ہے ہی نہیں بہت سارے وہ خالی شہروں میں ہے تو اس کو حکومت بھی یا کمپنی بھی جو ہے اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچانا چاہیے ابھی تو ایسے ہی ایسی ایسی حالت ہے کہ کہیں کہیں پر نیٹ بھی صحیح سے نہیں چلتا ہے اور فائیو جی وغیرہ تو دور کی بات ہے نیٹ بھی نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے حکومت کو یا کمپنیوں کو اس کو جو ہے سوچنا چاہیے اور اس کو عملی قدم کرنا چاہیے اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے